जि'यां हून तुसें ई सनांऽ के कोई फेमस प्लेस एरिया जि'यां फेमस प्लेस एरिया आइया जि'यां पत्नीटॉप तुसें ई पता गै ऐ सारें ई जेह्ड़ा पत्नीटॉप दा ओह् ऐ व्यू ऐ ओह् बड़ा मशहूर टूरिस्ट एरिया सारें गी पता गै ऐ जि'न्ने बी बाह्र ओह् न होंदे न ओह् सिरीनगरै ई ओह् ते पत्नीटॉप ते सनासर जरूर जंदे क्योंकि बरफू दे दिनें लोग हर बेल्लै जंदे रौहंदे न कि क्योंकि उ'त्थें बर्फ पौंदी ऐ उ'त्थें जेह्ड़ा गरमियें दिनें तां उ'त्थें भी शैल ठंड होंदी ऐ पत्नीटॉप इस्सै फील्ड उप्पर जंदे न ते पत्नीटॉप दा कल्चर ते रिलीजियस जि'यां आइया उ'त्थें रौह्ना बौह्ना उ'त्थें रौह्ना बौह्ना ते रुट्टी खाना सारा बड़ा शैल प्रबंध ऐ जेह्ड़े जात्तरू बाह्र दा आंदे ते ओह् पत्नीटॉप जंदे न पत्नीटॉप जाइयै ओह् सारे चक्कर शक्कर लाइयै घूमियै भी औंदे न होटलै ई होटलै च कमरा लेइयै ते कमरे च विश्राम करियै ते शैल रुट्टी शुट्टी स्हाबै ई सारा किश करियै उ'नें ते दूऐ दिन भी ओह् जन्दे उठी भी घूमी घामियै सनासर जन्दे न पत्नीटॉप दे कशा सनासर उ'त्थें बी सारे लोग अग्गें जन्दे न सनासर जेह्ड़ी इक लेक ऐ ओह् लेक उप्पर किश्तियें झूह्टे शूह्टे बी करदे न होर उ'त्थें सनासर जेह्ड़ा उ'त्थें भी मेला बी होन्दा उ'त्थें ओह् इस्सै करियै पत्नीटॉप लोग जाद ज़न्दे न जि'यां अज्जकल अ'ऊं तुसें गी सनांऽ की इक फेमस जेह्का होर जगह् कोई ताहीं इ'यां जि'यां आइया युगधार ऐ ते जेह्का ओह् इ'यां ओह् सोहा उप्पर जंदे तार गतियें पर उस तार गतियें उप्पर युगधार दा मंदिर ऐ बीह् मई गी उ'त्थें जग्ग होन्दा ते उधमपुरा बाजारा उ'त्थें गड्डी जन्दी ऐ तारगतियें गी तारगतियें उ'त्थें पैदल जाना पौंदा उप्परै बावा चौके गी चौके जेह्ड़ा मंदिर ऐ ओह्दे जेह्ड़े आसे पासै ग्रांऽ दे लोग न उ'त्थें बरखा नेईं होऐ समें उप्पर सारे किट्ठे जाइयै जग्ग देन ते जग्ग देइयै उ'त्थें उ'न्दे बरखा जरूर होई दी एह् बावा दी उ'त्थें जुग्ग बावा दी जेह्ड़ी ऐ शक्ति ऐ अज्जकल जेह्के टूरिस्ट न ओह् उ'त्थें ई बड़े जन्दे न उ'त्थें ई पैदल रस्ता बी बड़ा दो त्रै घैंटे घैंटे लग्गी दे उ'त्थें ई पैदल जाने ई ते इस्सै करियै उ'त्थें ई लोग जादै गै जन्दे न ते ते होर होर जि'यां फेमस बड़ी फेमस जगह् बी हैन हून जेह्की नमीं नमीं होआ 'रदी ही बड़ी शैल जगह् ऐ जो की सारे शैल ठंडे उच्चियां उच्चियां धारां